एक छओ दू हजार तेइस सात छओ दू हजार तेइस नओ छओ दू हजार तेइस एगारह छओ दू हजार तेइस तेरह छओ दू हजार तेइस